जय झूलेलाल असांजे एरिया में अलॻि अलॻि लोकप्रिय डेटा प्लान आहिनि जेके अलॻि अलॻि जो ज़रूरत सां कया वेंदा आहिनि किनि खे पंदरहनि ॾींहनि जो खपंदो आहे किनि खे महीने जो किनि खे डेढि महीने जो किनि खे टीं महीने जो अलॻि अलॻि डेटा प्लान आहिनि जेके असां पंहिंजे मां पंहिंजे पुटु ऐं पंहिंजे लाइ ऐरटेल जो प्लान वठंदी आहियां जेको टीं महीने में साढे चार सौ में पवंदो आहे जय झूलेलाल